आङो बङाइगावनिफ्राइ जा मोजां फसायनानै सना लाबोदोंमोन सनाखौ तिनस' गाहामनि लाबोदोंमोन खोमायाव गानो दाना लाबोनानै गानफैबाय दाना गान्नानै दुगैबायबो रङाबो खारबाय आमफ्राइ खारनानैहाय दाना खोमायाबो सानै सान्थामसो गान्नायावनो दाना खोमायानो मानि गोजा गोजा जानानै गाराय जाजोबबाय बेनिफ्राइ जा गाज्रि सनायानो आमफ्राइ खिबो गोसोमसो जादों